ہلو السلام علیکم

جی آپ کو کوئی کام کرانا ہے جی ہمارے یہاں لیزر مسین سے کام ہوتا ہے آپ کو کوئی کام کرانا ہے آپ نے کسی کام متعلق فون کیا ہے ہمارے یہاں لیزر مسین سے کام کیے جاتے ہیں اچھا آٹوموبائل کی جی جی جی جی ہمارے یہاں لیزر مسین سے کام کرائے جاتے ہیں اور آپ کے جو بھی کام ہیں وہ بالکل اچھے دام پہ مناسب دام پر کر دیے جائیں گے جی آپ کو کام زیادہ بڑے پیمانے پہ کرانا ہے یا چھوٹے کام

جی جی جی ہمارے پاس دس بارہ کاریگر ہیں اگر ضرورت پڑی تو ہم اور کاریگر کا انتظام کروا دیں گے آپ کام بتائیں گے جو بھی کام ہے آپ کا کام اچھی طریقے سے سمئے پر ہو جائے گا بالکل ٹائم پر جی جی بنا دیا جائے گا جی بالکل بالکل آپ کو دس دن میں مل جائیں گے لیزر مسین سے وہ سارے کام کر دیں گے ساری چیزیں وہ بنا دیں گے لیزر لیزر ویلڈنگ مسین سے سارے کام کو کمپلیٹ کر دیں گے مکمل کر دیں گے آپ کا کام بالکل اچھی طریقے سے ہو جائے گا ہاں میں اپنے ورکر کا نام دے دیتا ہوں آپ کے واٹسپ پہ اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے آپ اگلے پندرہ تاریخ کو ہمارے ورکر جو ہیں پہنچ جائیں گے میں لسٹ بھی بھیج دیتا ہوں آپ کے پاس اپنے ورکرس کی ٹھیک ہے ان شاء اللہ جی جی ہم اس کو لسٹ کے ساتھ مینشن کر دیں گے لسٹ کے ساتھ ہم اس کو لکھ دیں گے آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم